हॅलो तुम तुमी नुस्तें विकता न्हू होलसेलान ना आमचें रेस्टोरंट आहा म्हाका नुस्तें बी जाय आसलेलें हांगा सांकवाळच्यान उलयता इसवण तिसरे लेपो सुंगटां माणक्यो धा किलो जाय

रेट कितली कितली आनी बांगडे कशे आनी बांगडे बांगडे आनी तिसरे सुंगटां बी मोटी पांचशीं रुपया किलो आनी माणके कशे तर आटशीं रुपया आं आनी आं आनी हें आसा लेपो बी आहा मोटे जाय मोटे देड हजार इसवणाची बी कांय कमी कर नी होलसेल होलसेल मगे तूं होलसेलाचेर कांय कमी करना आं आनी तुमी डिलेवरी चार्जीस डिलेवरी घेता दितात न्हू हाडून एक्स्ट्रा चार्जीस इतलें सगळें घेतलां मगे तुमी फ्री हाडून दिवंक जाय खरें म्हटल्यार कायदोच आसलो म्हणून आनी पेमेंट कशें करपाचें तुमकां गुगल पे करपाचें काय कशें आं तें तुमचे जी पे बी आसा आं एडवांस दिवन मागीर लेट बी करनाकात म्हाका आयचे आयज जाय ती ऑर्डर कितलो एडवान्स करपाचो हय

मागीर फाल्यां सकाळीं जाय म्हाका तर ना णव म्हटल्यार पावची ना धा खूब लेट जातलो धांक म्हटल्यार धांक फाटी फुडें बी करनाका आं आनी जी पे कितले करपाचे ना तूं एडवांस कितलो पे करपाचो पयली हाफ बरें एक पांच हजार करता मगीर

धा हजार ना पांच हजारूच आहा सद्द्या तें जी पे करता आनी उरलेले सगळे दिता तुमकां फाल्यां

हाफ पेमेंट आं हा आं बरें बरें

आं हा बरें दिता हां ओके ओके